भारत में चाय काफ़ी पसंद की जाती है और चाय बनाने की विधि में हम लोग चार चीज़ें इस्तेमाल लेते हैं जैसे दूध हो गया चीनी है और पानी है और चाय पत्ती होती है जो इन सब चीज़ों को लेकर हम चाय बनाते हैं जैसे पहले पानी गरम किया जाता है जिसमें चाय पत्ती डाली जाती है चाय पत्ती वो पानी लाल होने पर उसमें दूध डाला जाता है फिर काफ़ी अच्छी खुश्बू लाने के लिए उसमें इलायची डाल सकते हैं आप चाय मसाला आता है वो डाल सकते हैं और इससे चाय काफ़ी अच्छी बनती है और पसंद भी लोग लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं भारत में चाय बहुत ही लोकप्रिय है